سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کامیابی کیا ہے کیونکہ خود کامیابی کے سلسلے میں لوگوں کی سوچ ان کی مختلف آرا ہے یہی وجہ ہے کہ کامیابی کے جاننے والی کوششیں کامیابی کے لیے کی جانے والی کوششیں بھی مختلف ہیں کوئی مال دولت حاصل کرنے کو روپیہ پیسہ جمع کرنے کو بینک بیلینس اکٹّھا کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے اور پھر اسی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے دن کو رات رات کو دن بناتا رہتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں اس اس کی یہی سوچ ہے کہ وہ مال دولت میں ہی کامیابی اور روپیے پیسے میں ہی کامیاب ہے اور اسی کامیابی کے پیچھے وہ بھاگتا چلا جاتا ہے کسی کی نظر میں کامیابی کے کامیاب یہ ہے کہ انسان کو عہدہ مل جائے اونچا عہدہ مل جائے کرسی مل جائے اور اس کی خوب شہرت ہو ہر جگہ پوسٹریں لگ جائیں اس کے پیچھے وہ آنکھ بند کر کے بھاگا چلا جاتا ہے اسی طرح کسی شخص کی نظر میں کامیاب یہ ہے کہ کہ اسے اسے لوگ ہر مطلب اچّھے نام سے بلائیں نام روشن ہو اس کا اور الگ پہچان ہو اس کی اس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے اپنے شان کو اونچا دکھانے کے لیے کامیابی سمجھتا ہے لیکن ہمارے نزدیک کامیابی جو ہے کامیابی حصول کو کامیابی کے نچلے درجے میں رکھتی ہے شہرت اور عہدہ کے حصول کو جو ہے کامیابی نچلے کامیابی کے نچلے درجے میں رکھتی ہوں اور کیونکہ میں ایک مومن ہوں اور مومن کے نزدیک سب سے بڑا بڑی کامیابی اللّہ کی رضا ہے اگر میرا اللّہ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں اگر وہ میرے اعمال سے اور کردار سے اخلاق سے خوش نہیں ہے تو راضی نہیں ہے تو یہ ہم ہم نے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے اگر میرے اللّہ ہم سے راضی ہیں ہمارے ہر چیز سے ہمارے اعمال سے تو اللّہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں تو ہمیں ہر ہم اس میں خوش ہیں اور اس میں سکون بھی ہے اور خود بخود ہمیں منزل مل جائے گی اگر اللّہ ہمارا راضی ہے تو ہمیں دولت شہرت سب چیز خود بخود مل جائے گی ہمیں فالتو کوشش کرنا نہیں چاہیے